अं'ऊ में जेल्लै पैह्ली बार पेंटिंग कीती ही ते मिगी बड़ा शैल लग्गेआ हा अं'ऊ गेई ही अं'ऊ जेल्लै उत्थें गेई ही उत्थें बड़ियां शैल शैल पेंटिंगां हियां इ'न्नी शैल कि अं'ऊ उ'नेंगी दिक्खी दिक्खी र्हानगी होई ही मिगी कि इ'न्नियां शैल पेंटिंगां जेह्कियां होंदियां न ते में दिक्खी में एह् सोचेआ कि आम्मी करी सकनी ऐ नी में बी ऐसा कीता की अं'ऊ उसी दिक्खन लगी में इक्क इक्क पेंटिंग चेक कीती ही कन्नै शैल शैल मिगी सारियां बड़ियां शैल इक्क इ'न्ना शैल सोचें च पेई कि हू'न अं'ऊ कोह्की पेंटिंग करां जेल्लै मेरा एग्ज़ाम होना हा पेंटिंग एग्ज़ाम होना हा दिक्खेआ में बड़ी शैल शैल ड्राइंग होर अं'ऊ ड्राइंग करने गी गेई में इक सोच कीती कि अं'ऊ पैह्लें इ'नेंगी दिक्खियै लग्गा दा ते में आक्खेआ अगर अं'ऊ इ'नेंगी दिक्खियै करगी तां मिगी कोई लाह् बी निं होना ऐ तां लाह् होई बी जाह्ग तां एह्दा मिगी कोई फायदा निं होना ऐ ते होई सकदा मेरी पेंटिंग गल्त होई जा में पैह्लें किश अपने दिलै दी गै सुनी प्ही मेरे दिलै नै एह् बोल्लेआ की नेईं तूं अपने दिलै दी करना चाह्न्नी आं तां अपनी सोच कन्नै सोची लै होगा किश इं'दियें चिट्टियें तोआरना चाहें तोआरी बी सकनी एह् नेईं भाई सकनी होर वेट करने आस्तै में बी अपनी दी पेंटिंग कीती